ہلو سر ہلو سر میں کہہ رہا تھا مجھے ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا میرا نام محمد شاہد ہے

میں ٹین کلاس میں ہوں تو وہ تو ہو جائے گا سر لیکن ایگزام میں بیٹھنے دینا چاہیے جی

ٹھیک ہے سر اور

جی جی بالکل آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی